हय हय हांव विश्वनाथ पवार उलयतां सर म्हाका हेचेर काणकोणची पिकां ह्या टोपिकासून असांयमेंट आसा करपाचो हांव पिकां हय सो ताजे संर्दभान तुमचे कडेन किदें पुस्तकां आसात आ ओके कोणाचे ते लेखक भालचंद्र नेमाडे हय आ आ ओके खास करून खंयची पिकां आसा तातूंत लायक अशी ओके आनी इग्लिशीच्या संर्दभांत तेतूंत सायटिफीक ये आसा न्ही नोलेज आसा न्ही ओके सो केन्ना येवंक येवपाक शकतां हांव लायब्ररींत आज कितल्यांक येव आ सर हांव एक काम करतां हांव म्हज्या पप्पाक धाडून दिवं तुमी धाडपाक शकता तांचे कार्ड ना दिसता कार्डा खातीर कितें करपाचे हांव मेंबर आसा पूण म्हजो पप्पा ना हांव सद्या मातसो भायर सरलां सो पप्पाक धाडून दिता पुस्तक घेवपाक तें हांव बारा पयली पावंक शकना बरें

आ ना जाल्यार फायन बिन तशें कितें आहा बरें बरें बरें ओके ओके सर येस थॅक्यू